आंनि थांखियानो जाबाय बल जोनाय आं बल जोनायखौ जोबोद मोजां मोनो आङो लोखि बाजाराव फुं फुङाव बल जोयो ओमफ्राय फुं फुङाव जोंना कर्सबो लानाय जायो बिदिनो लोगोफोरजों दसे कर्स लाखांनानै गेलेयो ओमफ्राय आं सासे मोजां गेलेगिरि स्टेट लेभेलआव थांनो लुबैदों आरो जोंनि बे ओनसोलावनो फिसा फिसा बल खेला जाबाय थायो बेवहाय जोङो गेलेयो गेलेनानैहायनो देरहाबोयो माब्लाबा सेकेन्द राउण्ड माब्लाबा थार्ड राउण्ड माब्लाबा फार्स्टआव ओमफ्राय जोङो मोनबोनानै देरहाखांनानै जोङो फैसा मोनो बिस हाजार दस हाजार बेनि फैसाखौ जोङो क्लाबाव दोनो क्लाबाव दोननानै जोङो बिदिनो जार्सि बायनाय माब्लाबा बल बायनाय बिदिनो बेलेकाव गेलेहैबाथाय जोङो एडमिसन लानायाव बे क्लाबनि फैसाखौनो बाहायनाय जायो आरो बिदिनो सम सम गामिफोराव लोखि बाजार दाउधारा बिदि गामिफोराव मेच नाङो माब्लाबा देरहाबोयो माब्लाबा आरो जेनबोयोबो बिदिनो आरो बल गेलेनाय समावनो जोङो माब्लाबा दुखु मोनो आरो बिदिनो आथिंफोरा लोरियो